अगर हम कोनो वेबसाइटसँ कोनो भी तरहके फूड या कोनो भी तरहके भोजनके सामान मङ्गवाबैत छी आ ओकरा ओकरा हम पैसा पैसा दए दैत छी तऽ ओ पैसाके अगर हमरा वापस करैके यए तऽ हम ओ पैसाके वापस करयके लेल ओ फूड एजेन्सी फोनमे एगो फोनमे एगो थ्री डॉट्स ने तीन गो तीन गो बिन्दा देल रहैए जकर दबावैपर एगो विकल्प आबैए जाहिमे सेटिंग्समे जा कऽ ओकर भुगतानपर जाएल जाइए आ ओ टी पी ओ टी पी जे देल रहैए ओकरा रद्द करय पड़ैए आ ओकरा रद्दके रद्दके बटनपर दबेलासँ ओ जे ओ टी पी आयल यए या फेर ओ जे ओ टी पी आयल यए ओ रद्द भए जाइए आ हमर हमर पासबुक जे होइए ओ पासबुकके नम्बर हम दए कऽ पैसाके वापस करवा सकैत छी एहि एहिसभसँ हमर हमर देल गेल पैसा वापस आबि जाइए आ एहिसँ हम कोनो भी तरहक करयवला ऑर्डरके वापस कए लैत छी आ अपन पैसा वापस पाबि लैत छी